हॅलो हॅलो दुर्गा तूं खंय आसा आगो ना आमी फोंड्या येवपाची आसले आनी म्हाका खावपाक खंय वचपाक जाय आसले जेवपाक गो आनी म्हाका फोंड्याचें कांय खबर ना तुका किदें आयडिया बी आसा जाल्यार म्हाका मातशें सांगता हांव पावतले गो एक बीन म्हटल्यार एक देड म्हटल्यार खंय ते बरें बरें म्हाका तूं वॉट्सऍपार लोकेशन धाड आनी तुका येवपाक मेळटा जाल्यार यो आनी थंयसर सगळें वॅज आसता काय नॉन वॅजूय आसता हय हय छोले आनी रायस प्लेट बीन तशें कांय नासता थंय बरें आनी तेंची प्रायस बीन कशें किदें आं तशेंच आसा आनी आं आनी अशें हेल्थी आसता मुगो थंयसले अशें आतां पावस न्ही म्हणून सगले बरें बरें तुका येवपाक मेळटा जाल्यार यो बरें बरें बरें तुका हांव फोन करता परत मागीर एकाक बीन मागी सांग म्हाका बरें बाय